मे हम लोग गए थे पिकनिक में मेरे दोस्तों के लिए सबके लिए खाना बनाई उसमें बनाई इडली ढोकले सामर और जो पसंद आया मतलब सबको पसंद आया इसीलिए हम लोगों ने वहीं खाए सबने मिलकर सब कहते हैं अच्छा बना है अच्छा बना है इडली ढोकले सांभर

सबको बहुत पसंद आया इसलिए हमने बनाकर गया अब दोबारा और पिकनिक में आएँगे दोबारा फ़िर बनाएँगे मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आया मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया मेरे हाथ का खाना सबको पसंद आता है खासकर के इडली ढोकले सांभर खास पसंद आता है इसलिए सब कहते हैं यह बनाकर रख लेंगे अपन यही खाएँगे वहीं यही बनाकर रख लेंगे यही खाएँगे हमने हमने होटल का खाना नहीं बनवा मँगवाया इसीलिए हमने घर में ही बनाए कुछ नाश्ता भी बनाकर ले गए थे पहले नाश्ता करे उसके बाद इडली ढोकले का

उसके बाद घूमे फिरे और और उसके बाद खा पीकर चले आए उसके बाद